चौदह छओ उनीस सए पंचानबे छब्बीस चारि उन्नीस सए बेरानबे पांच दस दू हजार दू छब्बीस जनवरी दू हजार सतरह पन्द्रह अगस्त दू हजार तेइस